जोंङो जोंहा आं जोंहानि फंबाय उन्दैथार आरो बिबोनां सासे मायनाव आरो गबरसिं जों आरो सनालि ओमफ्राय जोंहा आब' हफुनि बिसोरनियाव आब' हफुनिनाव चिरांआव आलासि जानो थांदोंमोन माने जोङो बे क'क्राझार गारिजोंनो आलासि जानो थांनायाव आरो हजोंहाय सामफुर बारनानै लाव सामफुर बारनानै आरो माबादों आरो फिसाज्ला हादानाव दंहैयो बे हादानाव जोङो रंजा बाजा थांबाय आरो बिदिनो खुसि नो जोंहा आब'नि फिसाज्लाया सालायबाय टेम्फ'खौ आब'नि फिसाज्लाया सालायबाय थांबाय जोङो थांनानै खुसिहै फुरथिहै लामा ससेयावनो गारियाबो थाव गैयि जालायबाय नारबाय जोङो बिब' फंबाय गासैबो ससे नारनानै ओमफ्राय मालाय मानसि आरो सासे सेंग्रा लोगो मोन्नानै बिनि बाइकखौ लांथ'नानै थावखौ लानानै फैबाय आरो थावखो लाना फैनानै आरो सोफैबाय बेनोबो इसे भारा हरबाय बेनिफ्राय थांबाय थाङै थाङै थांनानै ओमफ्राय मोनहैबाय न' आरो लामा ससेनिफ्राय लांजालालाय गारिया थांबाय बेसेबा इन्थारेस्टाव बिब' फंबाय बिनानाव जोङो ज'नो आब'नि फिसाज्ला गेजेरनि न'आव माने गेरेमसा आरो गेरेमसानि न'आव थांबाय ओमफ्राय थांनानै बिदिनो संबाय खावबाय दाउ होसोबाय दाउ फुथारबाय हमनानै ओमफ्राय गोदाखां आरिखां आरो संग्राया संबाय थाबाय जोंहा बिहामजोआ गेरेमसानि बिहामजोआ ओमफ्राय जोङो थांबाय ज'नो फंबाय जोंहानि फंबाय उन्दै ओमफ्राय बिबोनां जों साथामजों ओइ दैमाखो नायना फैनि र' जोंहा बिसोर थाथों दे होन्नानै थांबाय दैमायाव बुहुर दै बुहुर नङा लावखि दैमा आरो लावखि दैमानि खर' बेसेबा गिदिर आफांखैजा बेसेबा गिदिर दैमा आरो बिनि खर' ओमफ्राय बे दैया बिराद साफ्फा आरोखि सना गोग्लैबाबो मोनफिन्नाय बेफोरबायदि दैया बिराद साफा अन्थाइ बाला बाला जोंख्लाब अन्थायाबो गोजों गोजों बेसेबा साफ्फा जोंहा फट' लानो दे बिदि होन्नानै जोङो जोंहानि फंबाय उन्दै ओमफ्राय माबा बिबोनां आंनि बिबोनां सानैजों साथामजों फट' साफायबाय फंबाया साफायबाय बिबोनांजों आंजों थाबाय जनो साफायनानै ओमफ्राय दैखौ इसे नायथिंनानै ओरैहाय आरो सोनाबखैजा हरै सोनाबखैजा आरो दरसे बारबानो बे हाजो दरसे दं आरो जग्रबसे आरो बेखौ बारबानो आरो गामि मोनो बिदि ओमफ्राय बेखौ बारलांबाथाय बारलांजायोमोन ओमफ्राय थाङासै जोङो बे दैमायावनो फट' साफायनानै दैमाखौनो नायनानै फैबाय न'आव फैनानै ओमफ्राय आरो जनो फैबाय जाफैबाय लोंफैबाय इसे धेमालि खालामबाय आरो जोंहा आब'आबो बिराद इन्थारेस्टथार ना इसे मोनलोंबा मोसासोग्रा इसे मोसास्रोबाय रंजा बाजा जाबाय लोंबाय जाखां लोंखां आरो न'आव फैबाय बिदिनो बेसेबा फैनानै फैयै फैयै फैनानै आरो आरो बिजामादैनि न'आव हाब्बोबाय बिलिफां जालायबोबाय मथा मथि न'था दस्थायावसो न' मोनफैदों हजों माबासिम थांनानै सामफुर बारना लावखि गेटखै ओरैहाय थांनानै ओरैहाय आरो बिजामादैनाव लायब्रिखैजा बिजामादैनाव थांबाय ओजा माबानाबो बाजारनि नामाबो जालां नाम दंलायो बे जालांखौबो बारलांबाय जालांनिफ्राय ओमफ्राय आरो उनाव आरो गुबुनखै आरो फैबाय फैनानै दसथा बाजायावसो न' मोनफैबाय जनो जिरायबाय बिदिनो मिनिलायबाय माबाबाय आरो गोबावजों खेबसे लोगो मोनलायनाय बिब' बिनानाव बेसेबा गोजान बोसोरथामजों खनसे बोसोरनैजों खनसे बिदिसो थांजायो फैजायो गोजान लामा थाखा फैसाबो नांगौ ना बेफोरबायदि आरो